आंनि सोमोन्दै आंनि जिउ जारिमिना बेनो जे आङो उन्दैनिफ्रायनो जोबोद खस्थ'यै देरबोनाय जिउ खांबोनाय आङो सय बोसोर बैसोनिफ्रायनो माने न' गारनानै मालायनि न'आव गोरलै बखालि जानानै थानांदों कुनु स्कुल नि फारसे आगान सुरनो मोनाखै स्कुल आव थांनो लेखा सिलर पेन्सिल बेफोर होबा जोंना आफाया औवा दालाय लानानै बुनो होसोयोमोन दा बेवहाय जोङो स्कुल आवनो इसेबो थांनो मोनामोन स्कुल नि फारसे खोथा बुंब्लानो बुनो होसोयोमोन दा जोङो आंनि जिउखौ ओरैबायदि खस्थजों आं खांबोनांदों जे माने बुंनानै आरो फोजोबनो हाया जेरै आङो उन्दैनिफ्राय खस्थ' मोननायखौ आङो दा बुंथ्र'जोबोब्ला सानसेबाबो जोबा आङो दा एथ'खौ आं बुंगोन आं लेखा फरा जेबो रोङा सराय'बो आं सिनायनो रोङा आखर मोनसे आं सिनायनो रोङा अब्लाबो आंनि रोंगौथिजों आंनि आइदायाटिक जों दा आंनि संसारखौ जेरैबादि खांबोदों जे आइ आफामोनहा आंखौ उन्दैनिफ्रायनो आंखौ आनज्राय लांदों आइआ आं जेब्ला दस बोसोर जा बैसो जायो ओहो दस बोसोरबो जायाखै आठ बोसोर बैसो जाब्लानो आइआ जोंखौ आनज्रायनानै थांदों हथात आफानि अयथासाराव आइआ खारखोमानांदों आरोखि जोंखौ गारनानै दा बेयावहाय आइखौ जोङो आङो गिलु बालु खस्थ'नि गेजेरजों नागेरब्लाबो मोनाखै मेंनाय मोननानै आं ओरैनो थादों नागेराखिसै उनाव आङो आइनि जिउमाखौ गोमाबाय होननानै आं मिन्थिनानै सारादु होनो गोनां जादों आरोखि बेनिफ्राय आफाया उन्निसस' पसत्तुर सनाव दैखर गंसेआवनो साथाम मानसि थैनायाव बेवहाय थैफानोगोनां जादों खामला मावोमोन आफाया बे खामला मावनायाव उन्निसस' पसत्तुर सनाव बैसाग दाननि एक थारिख सनिबार दिनखालि फुराना दैखर रिपेयारिं खालामहैनायाव माने हाबनानै बाहायनो जिउ खोमानानै लानो गोनां जादों आरोखि दा बेनिफ्राय आङो बेखौ लांनायावबो धुबुरिआव ओरैबायदि खस्थ'जों फैनांदों माने ओंखाम खबसे गैया साहा खबसे गैया दै खबसे गैया रावबो आय' होनग्रा गैया त बेयाव सान साननै हर हरनै आङो थाहैनांदों क'क्राझाराव आङो बे डेड बडि खौ लानानै ट्रेन आव लड होखांसान्दिआ आं बाहायनो थानांदों आं सान्थाम सान सान्थाम हर हरथामा आंनि उदैआव ओंखाम गैयामोन आरो खुगायाव दै गैया साहा पानि गैया जाग्रा मुआ जेबो गैयामोन आरोखि आंहा दा बेवहाय आङो ओरैबादि खस्थ' भग खालामनानै आफाखौ धुबुरिआवनो बिदाय होना गारबोनानै आङो न'आव आफानि सारादु होफैखांनानै बेनिफ्राय आङो फिसा फिसौफोरजों मोजाङै मिलायनानै अनलायनानै जाफैफिननायसै आरो फिसाफोरखौ आंनि आइदियाटिक जों आंनि अन्थरजों बिसिबांसिम हायो एसेबांखौ आं फिसाफोरनो अननाय होनानै आरो आंनि बुरिनो आंनि अननायखौ होनानै जोङो अनलायनायनि गेजेरजों न'खर दाफिननानै जोङो जानो गोनां बायद्ध जादों आरो जोङो दा अनलायनायनि गेजेरजोंनो एफा एनै एफा एनै बा ईसोरनि अननायाव माने न'खरा लासै लासै देभेलप्त जाबोफिननो हमदों माखासे समाव आङो ओरैबादि अल'खदाव गोलैदोंमोन जे आंनि जिउमाया गैलामोन आरो दुइ हाजार सारि सनआव आं ओरैबादि गाज्रि अल'खदाव गोलैनानै आङो जिउखौ मोननाय नंला आं सान्दोंमोन नाथाय ईसोरा मदद होनानै आंनि जिउमायारिखौ माने मोजाङाव लाबोफिनदों दा बेवहाय ईसोरनि अननायाव आफा गुरुनि अननाय धोरोमनि अननायाव आङो दा दोनैसिम थांनानै दङ दा फिसा फिसौफोरखौ एसेब्लाबो फोरोंनानै दङ आरो न'खरखौ आङो एसेब्लाबो मोजां दाफिननो हाबाय आरो आं आरो देभलप्त खालामफिननो हाबाय दा जेरैबाबो आङो आंनि जिउखौ माब्रैबा आङो सेभ खालामबावनानै किसु बोसोर आरो फिसौफोरखौ फोरोंलांनो हाबावगोन आं बेखिनिखौ आसा दङ आङो आरो फोरोंबावगोन आरो आं न'खरखौ थिकमथ' खुंलांफिननायनि सोमोन्दै आंहा आसा दंबावो आङो न'खरखौ देभलप्त खालामलांथारबावगोन हानायखिनिखौ हानाय हायैआ बे ईसोरनि खोथासै ईसोरआ मा खालामो ईसोरआ जुदि आंखौ नों थांना थाबाव बा न'खरखौ देभलप्त खालामबाव बा फिसा फिसौफोरखौ मोजाङै देभलप्त लामाथिं दैदेनलांबाव होननानै जुदि आंखौ आसिरबाद होबावोब्ला आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन आरो आङो सेस्ता खालामबावगोन ईसोरआ जाहाथे आसिरबाद होबाय थायो आं बेखिनिखौ बुंबाय दा आंनि न'खर दानाय बा संसार जानाय बेफोर जारिमिनफोरा जेसेबां बुंलांगोन एसेबां लावलांगोन बुंनानै फोजोबनो हाया आङो बेखिनिखौ बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं एसेयावनो थुंगि होबाय गोजोननाय थाबाय